में अजतक्क कोई कति कोई कविता निं लिखी कोई शैरियां निं लिखियां की कि मेरा मेरा नां ओह् कदै शौक रेहा नां मिगी ओह् लिखना आंदियां ते आऊं कियां आक्खी सकनी की में कदे लिखियां ते कुसे गी पसंद आइयां हां कुसे दी लिखियां में लोकें सनाइयां जरूर न ते हां बड़े सारे जेह्ड़े कवि हे चाहे ओह् तुस जियां शायर न उंदी शायरियां पढ़ना मिगी बड़ा पसंद ऐ ते आऊं बड़े सारे लोकें गी ओह् सनांदी रौह्नी ते लोकें गी पसंद वी आंदा जियां तुसें वि सनाऊ नीं ऐ कि कौन कैह्ता है खुदा दिखाई नहीं देता इक उऐ लभ्बदा जिसलै किश न लब्भी सकदा इ'यां एह् नेहियां जेह्ड़े शायर न शायरियां न मिगी सुनना बड़ा पसंद ऐ पर मिगी बोलना निं आंदा ऐ